हिन्दी भाषा हिन्दी भाषा हमारे भारत की एक मुख्य भाषा है जोकि लगभग लगभग सभी राज्यों में बोली जाती है लेकिन इस हिन्दी भाषा के अलावा भी हमारे ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी भाषाएँ हैं हमारा भारत विभिन्न भाषाओं का एक समूह है हमाड़े भारत में बहुत सारी भाषाएँ हैं जिनकी वज़ह से लोग अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं हर गाँव हर ग्राम हर शहर में कुछ न कुछ उनकी भाषाओं में भिन्नता पाई जाती है हमारे भारत में भाषाओं में बहुत सारी भिन्नताएँ हैं तो इस वज़ह से हिन्दी में कुछ न कुछ त्रुटियाँ हो जाती हैं जैसे कि गाँव वाले अगर हिन्दी बोलें तो उनके लैन्ग्वेज में कुछ न कुछ उनकी लैन्ग्वेज की बातें उनमें आ जाती हैं तो यह सारी मुश्किलों का सामना गाँव वालों को करना पड़ता है और कुछ लोग शहरों में कुछ राज्यों में लोग भाषा अँग्रेजी बोलते हैं तो उन्हें हिन्दी भाषा बोलने में दिक्कत आती है जैसे कि वह कुछ सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं कुछ वर्ड की मीनिन्ग नहीं समझ पाते हैं इस तरह से उनको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है तो हिन्दी भाषा तो वैसे हमलोगों की मुख्य भाषा है हमने बचपन से ही हिन्दी भाषा में सारी किताबें जो भी पढ़ी है हमने हिन्दी में ही पढ़ी है तो हमें हमें हमारी भाषा तो हिन्दी है और हम हिन्दी में बहुत अच्छे से बोल पाते हैं कुछ कुछ बातें नहीं समझ पाने की वज़ह से लोग हिन्दी भाषा नहीं भी बोलते हैं जैसे कि बहुत सारी भाषाओं में जैसे कि ग्रामीण इलाकों में उनका खुद का लैन्ग्वेज होता है खुद की भाषा होती है खुद की भाषाओं का अपना एक मतलब होता है और हिन्दी भासा में उनके भासा के विपरीत कुछ भासाएँ कुछ शब्द होते हैं जिनकी वजह से उन्हें दिक्कत आती समझने में और वो और वो हर रोज वैसा ही लैन्ग्वेज यूज करते हैं वैसे ही भासा उ उपयोग करते हैं तो इस वजह से कुछ भासाएँ कुछ बात कुछ शब्द हिन्दी के वह शुद्ध शुद्ध नहीं बोल पाते हैं तो हिन्दी में जैसे कि मात्राएँ हैं बारह मात्राएँ हिन्दी में ग्यारह मात्राएँ हैं और इन मात्राओं का सही से उच्चारण न कर पाना सही से लिख न पाना यह भी एक हिन्दी भाषा की बहुत बड़ी मुश्किल है हिन्दी भाषा में जैसे कि उनको शुद्ध करने के लिए व्याकरण की व्यवस्था की गई है तो व्याकरण व्यवस्था की वज़ह से लोग मात्राओं का सही ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं तो जिनकी भाषाएँ सही नहीं होती हैं उन्हें ग्रा व्याकरण का उपयोग करना चहिए अगर वह इस तरह कैसे करते हैं तो उन्हें अपनी मुश्किलों से सामना करने में थोड़ी आसानी होगी वैसे तो हिन्दी भाषा बहुत ही अच्छी भाषा है क्योंकि यह हमारी भाषा है और हम इसी से पढ़े हैं सीखे हैं बड़े हुए हैं इसी को बोलकर बड़े हुए हैं सीखे हैं पढ़े हैं तो इनमें कोई दिक्कत की बात नहीं है वैसे हिन्दी भाषा हमारी मुख्य भाषा है हमारे भारत में लगभग हर राज्य में हिन्दी भासा बोली जाती हैं हिन्दी भाषा का प्रयोग करना हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है हिन्दी भाषा हमारी मातृभाषा है हिन्दी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो सुनने में बहुत ही प्रिय लगते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं